खाना मुझे पहले थोड़ा कम आता था बनाने तो हमको जब बनाना आता था तो मैं पूछती थी बेटी से कि ईटूप पे देख के हमारी बेटी बताती थी कि मैं पूछती थी कि इडली कैसे बनता था तो उसको पहले चावल भिगो दे उसके उरद का दाल थोड़ा भिगो के उसको थोड़ा मेथी भी डालते हैं तो उसको भिगो के उसके पीसते हैं तो उसमें जीरा भी डालते हैं लेहसुन डालते हैं और हींग डालते हैं डाल ओल के उसके फेंटते हैं फेंट के उसको हम लोग पहले जैसे सांचा नहीं था तो उसको पतीले में पानी रख देते हैं जब वो खौलने लगता है तो उसमें थोड़ा डंडी ओंडी डालते हैं डाल ओल के उसमें थरिया रख देते हैं तो थरिया में कटोरी में तेल लगा के और कटोरी चार ठे थरिया में रख देते हैं तो उसको ढक देते हैं तो भाप से और हो जाता था तो उसको पलटते हैं पलट के तो फिर उसमें छोटे छोटे पीस करके काटते हैं प्याज काटते हैं टमाटर काटते हैं अदरक का पेस बनाते हैं बना ओना के उसमें मसाला डाल के भूजते हैं भून के उसका पीस बना के काटते हैं इडली के उसके फ्राई कर देते हैं और करके तो भाई खाने में थोड़ा अच्छा लगता था और अच्छा बनता था और मैं पहले थोड़ा कम बनाने आता था तो बेटी पूछती थी कि मम्मी दाल का पूड़ी कैसे बनता था तो उसके पहले हम लोग दाल भिगोते हैं वो फूलता है तो उसमें पाँच फोरन डालते हैं जीरा डालते हैं मंगरैल डालते हैं थोड़ा अजवाइन भी डालते हैं मेथी सब धनिया डाल के उसका जब तेल कराही रख देते हैं तेल गरम हो जाता है तो उसमें डालते हैं जब थोड़ा लाल हो जाता है तो उसको दाल के भूनते हैं तो थोड़ा मसाला ओसाला डाल के उसके पकाते हैं जब वो पक जाता है तो सीढ़ी पे उसके पीसते हैं पीस ऊस के रख देते हैं तो आटा गूथते हैं गून ऊन के छोटी छोटी लाेई करके उसके भर के उसके बेलते हैं बेल के फिर ओ सेंकते हैं ऐसे बनता है दाल का पूड़ी और गाजर का हलुआ बनता है तो भाई वो उसके धोके अच्छे से धो ओके उसके घिसते हैं घिस के कराही में ओके पकाते हैं दूध डालते हैं चीनी डालते हैं जब वो पक जाता है तो उसमें घी डालते हैं घी डाल के भूनते हैं तो उसमें भाई मसाला डालते हैं काजू डालते हैं बादाम डालते हैं पोस्ता का दाना डालते हैं चिरौंजी डालते हैं कि अच्छा से बने ये ऐसे बनता है गाजर के हलुआ और पनीर बेटी पूछती है मम्मी पनीर कैसे बनता है तो वो भी भाई बजार से लाओ उसके छोटे छोटे पीस करके काटो उसके धो ओ के उसके कराही में थोड़ा लाल कर दो उसके निकाल के फिर मसाला ओसाला भून ऊज के भाई वैसे बनता है लौकी के सब्जी बनता है उसके लौकी ले आओ बाजार से तो उसको छील ओल के ओके पतले पतले काट के तो उसमें जीरा डालते हैं लेहसुन डालते हैं और कराही रख देते हैं तो जब लाल हो जाता है तब तेल डाल के उसमें जीरा लेहसुन डाल के छौंकते हैं जब पक जाता है तो वो भी अच्छा लगता है